سر کیا میری بات اوبر کسٹمر کیئر سے ہو رہی ہے سر میں نے آپ کے پاس پاس اس لیے کال کیا ہے کہ میں نے آپ کے ایپلیکیشن کے تھرو ایک کیب بک کیا تھا اور اس کیب نے آنے میں اتنی دیری کی کہ مجھے اپنی ٹرین پکڑنے میں تاخیر ہو گئی اور میری ٹرین چھوٹ گئی ہے سر وہ آدھے گھنٹے تقریباََ لیٹ آئی ہے اور یہ میرا بہت ہی برا ایکسپیرئنس رہا ہے اب تک کا آپ کے ایپلیکیشن کے تھرو میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں یا تو ہمیں جو ہم نے پیسے پے کیے ہیں آپ اسے ہمیں واپس کر دیں ہم بالکل اس پیسے کو نہیں ادا کر سکتے اس لیے کہ ہم جس مقصد کے تھرو آنا چاہ رہے تھے ہمارا وہ مقصد فوت ہو گیا ہے ہماری گاڑی چھوٹ چکی ہے جی سر ہمیں یہ شکایت کرنی ہے آپ سے جی آپ اپنے سینئر سے بات کر لیجیے جیسا بھی ہو آپ ہمیں بتائیے آپ ہمارے پیسے واپس کیجیے اس لیے کہ ہم جس مقصد کے تحت ہم نے گاڑی بک کیا تھا وہ مقصد ہمارا فوت ہو گیا ہماری ٹرین چھوٹ چکی ہے آپ ہمیں اس کے بارے میں ضرور مطلع کریں شکریہ سر